हेल' आङो भेजिटेबोल भेनडरनिफ्राय बुंदों मैगं थाइगं फानग्रा औ क'कराझार टाउननिफ्राय नोंथाङा नोंथांनो मैगं थाइगं जादों मोन नामा ए दाथ' आंनाव आंनावहाय दाथ' बोथोरनि मैगं दङ माबा दङ लेडिज फिंगार मा होनो मैथा सिख्ला होनो बर'आव आमफ्राय आलु दं आमफ्राय खांख्रिख'ला दं पट'ल दं नोंथांनो दा माखौ नांगौ औ ट'मेट'बो दं फोरला फोरला बो दं फोरला बो दं

जोंनिआ फुरा जोंनिआ फुरा ल'केलखा खुनु मुलि होनाय गैया जोंनिआ न'आवनो गायो जोङो दा जोंहा बिदिनो दुइ तिन बिघा सो दं बिदिनो मैगं थाइगं फोग्रा फुरा मुलि सुलि होनाय गैया

ह'म डेलिभारिथ' आङो खालाम फेराखै आमफ्राय जुदि नोंथाङा फैनो हायाब्ला आं जुदि हैयोब्ला आं एसे थांनायनि चार्ज लागोन आरोखि बिदिनो गोजाननि सायाव डिस्टेन्सनि सायाव नै आंहा मानसिबो दंखायो नालाय औ औ दे जागोन दे

दे जागोन दे आङो हैगासिनो दङ नै आलु सेर ब्रै फोरला सेर से आङो पेकिंग खालामनानै नों बिस मिनिटनि गेजेराव नोंनि खिन्थानाइ ल'केसन आव सहैगासिनो दे दे औ दे बाय